जी हम जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊँ हम दो भाई हैं हम दोनों एक मामलों का बताऊँगा कि किन मामलों मे हम एक साथ हैं और किन मामलों में हमारी विचारधारा है वो अलग है जैसे कि मैं और मेरा एक छोटा भाई है हम कोई भी काम करते है घर पर तो जो भी काम करता हूँ उस में उसकी मंज़ूरी रहती है मतलब कोई भी काम होता है जैसे मैं बड़ा हूँ सोच समझ के करता हूँ तो वो जनता है कि भैया है बड़े सोच समझ के करना है किसी काम को अपने हिसाब से कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिस में उसकी जो विचारधारा है मेरी विचारधारा अलग होती हैं जैसे कि वो कोई काम कर रहा है और मेरे को पता है कि वो काम ग़लत है मैंने उसको रोका टोका तो वो उसको एक उस टाइम पर लगेगा उसको उस समय पर लगेगा कि भैया रोक रहे हैं मेरे को ये ग़लत कर रहे हैं तो वहाँ पर मेरी विचारधारा अल अलग है और मेरे छोटे भाई की विचारधारा अलग है तो यहाँ पर हम दोनों इस मामले में अलग हो जाते हैं दूसरी चीज़ ये है हम एक मामले मे ऐसी मैं पढ़ने में अच्छा हूँ मेरा छोटा भाई भी है वो भी पढ़ने में अच्छा है तो हम एक मामले में पढ़ाई के मामले में एक तरफ़ हो गए हम दोनों की विचारधारा एक ही है लेकिन अब दूसरे मामले में देखें कि जैसे मैं अब आधुनिक समय के चलते मैं खेल कूद वग़ैरह पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ और मैं ज़्यादा पसंद भी नहीं करता मेरी शुरुआत से ही रुचि कम रही है इस में जब कि मेरे भाई की रुचि इस में बहुत ज़्यादा है वो मुझ से कहता है भैया आप गेम वग़ैरह खेल वग़ैरह क्यों नहीं खेलते अब मेरी रुचि नहीं हैं तो यहाँ पर हम दोनों की विचारधारा अलग हो गई तो ऐसे कई सारी चीज़े है ऐसी कई सारी विचारधाराएं हैं जो उसकी अलग है मेरी अलग है और कई ऐसी विचारधाराएं जो हम दोनों भाइयों की एक जैसी हैं तो इस प्रकार से ये सभी अवधारनाएं हम दोनों को एक दूसरे की विचारधाराओ से अलग करती हैं हालांकि ये होना ज़रूरी है और इस लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे के विचारों का व्यक्ति के विचारों का पता चलता हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है कि इसकी क्या सोच है मेरी क्या सोच है इसको देख के चलाते हुए हम इन मामलों को आगे ले जाना चाहिए इन पर ध्यान देना चाहिए धन्यवाद